बिजली के कुछ ख़तरे को देखिए इस प्रकार से है कि जैसे बिजली का जितनी हमारे लिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जितनी सुविधा पैदा देने वाली चीज़ है चीज़ है उसी तरीके से बिजली से अगर आप लापरवाही करें बिजली के नंगे तारों से अगर कभी खेलें कभी छेड़ छेड़खानी करें कभी उनसे जो है आप कटी तारों से कभी गलती से छू जाए तो उसे जीवन हानी कभी होने का भी खतरा बना रहता है इसलिए बिजली का प्रयोग करते समय या उनके उपकरण का प्रयोग करते समय जो है आप सावधानीपूर्वक उनका प्रयोग करें क्योंकि वह आपके जितनी में सुविधा पैदा कर सकती है उतनी आपको ज़िन्दगी में इतनी असुविधा भी पैदा कर सकते हैं इसलिए सावधानी से जितना आप उनको यूज़ इस्तेमाल करेंगे जो है वह आपके लिए ही लाभप्रद है और आप उनसे ही काफ़ी लाभ कमाएंगे